ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی خریدا تھا سیمسنگ بتیس انچ اس کی ڈسپلے ہے تو جب میں اس کو خریدنے گیا تو دکاندار نے مجھے اس کے فیچر بہت اچھے بتائے کہ یہ بہت اچھا چلتا ہے کلیرٹی اس کی اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا ہے ساؤنڈ میں اچھا ہے لیکن کچھ دن کے بعد لگ بھگ دو مہینے بعد وہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی کلیئرٹی میں پرابلم ہو رہی ہے اور ساؤنڈ اس کے اچھے نہیں آ رہے ہیں کلیئرٹی تو بالکل کلیئر نہیں ہے اور ڈسپلے بلر ہو رہی ہے بار بار سائڈ میں اس کے پتا نہیں کیا کیا عجیب سا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے اب زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے سیمسنگ کا جو میں نے بتیس انچ کا ٹی وی لیا تھا کافی پرابلم کر رہا ہے کتنے کا ہے میں نے اس کو لیا اس کے حساب سے وہ اچھا نہیں ہے